सुपौलमे पहिले जे शिक्षाके व्यवस्था रहै ओइपर बहुत सुधार भेलै यऽ पहिले इसकुल बहुत दूर रहै पढ़ैमे बहुत दिक्कत होइत रहै जेनाकि पहिले हाइ इसकुल अगर कोनो बच्चाके जेनाइ रहैत रहै तऽ ओ सुपौल जाइ रहल जाइ छथिन लेकिन आब जे छै हर गाँवमे खुलि गेलैए ई बहुत जादा ही अच्छा छै आओर मिडिल इसकुल लोअर इसकुल तऽ हर जगह ही छलै आोर शिक्षाके क्षेत्रमे सुपौल बहुत जादा आगा भी छै कियाकि पहिले एते कोनो कॉलेज नहि रहै शिक्षाके लिए प्रावधान नहि रहै आब तऽ सरकारो बहुत जादा कुछ दए रहल छै ओकर सदुपयोग भए रहल छै आोर रहलै बात तऽ स्वास्थ के क्षेत्र मे भी बहुत आगाँ चलि गेलैए पहिले कुनु कोनो सुविधा नहि रहै जहाँ तक की पहिले तऽ दवाइ सब भी सहीसँ नहि मिलैत रहै आब तऽ इंसानके तुरन्त दवाइ मिलै छै आओर स्वास्थ विभाग भी बहुत जादा केयर कए रहल छै एम्बुलेंस तुरन्त आबि जाइ छै अगर कतौ कुछो होइ छै तऽ तुरन्त ओकर केयर कैल जाइ छै आओर मेडिकल क्षेत्रमे भी बहुत जादा प्रोत्साहित भेलैए पाहिले एते अच्छा डॉक्टर भी नहि रहै लेकिन आब सदर अस्पताल भी बहुत जादा डेवेलप भए चुकल छलै पहिले ओतए किछु नहि रहै आब तऽ फ्रीमे दवाइ भी मिलै छै पी एम स्वास्थ योजना भी छै जाहिके तहत गरीब आदमीके ओतए अगर दवाइ के लिए पैसा नहि छै तऽ काम पैसा मे भी दवाइ उपलब्ध भए जाइ छै आओर आब स्वास्थके बहुत अच्छा स्वास्थके देखभाल भए रहल छलै सुपौलमे गरीबी भी कम भेलै जहाँ तक पहिले शिक्षा नहि रहै तऽ शिक्षा आब बढ़लैए तऽ गरीबी भी काम भेलैए इंसानके नया नया रोजगार मिलैए खुदसँ बिजनेस करै के सोचलकै पहिले ओतेलोग मजदूरीके तरफ भागैत रहै लेकिन आब ऐना किछो नहि छै सब एजुकेशनके तरफ गेलैए जते जादा शिक्षा बढ़तै नोर्मले बात छै गरीबी कम हेबे करतै कियाकि सबके पता चलै छै जे गरीबी केना कमेतै शिक्षा सहीसँ किछु कम भए सकै छै आओर शिक्षा बढ़लैया तऽ गरीबी भी कम भेलैया आओर महिलाके भी पहिले अतेक सुरक्षा नहि रहै आब बहुत जादा सुरक्षा भए गेलै महिलाके लेल इसकुल खुलि गेलै पर्सनल कॉलेज खुलि गेलैयऽ हर जगह हर क्षेत्रमे महिलाके प्रोत्साहन मिल रहल छै पहिले एते सुविधा नहि रहै लेकिन आब हमरा सबके बहुत सुविधा मिल रहल छलै